दस हज़ार पच्चीस हज़ार पचहत्तर हज़ार एक लाख एक लाख पचास हज़ार ढाई लाख दो लाख पचास हज़ार पाँच लाख